हलो हा जय हा असांखे बॉम्बे दर्शन करणो हुयो एक्चुली में त उनजा चार्जेस वग़ैरह असांखे पुछणा हुया असां सत अठ असां ॼणा आहियूं त भाई असांजो चार्जेस वग़ैरह कीअं थींदो ऐं ॿिए बि पॉइंटू थोरा असां मेशा सूरत रहंदा आहियूं सूरत असां परींहं अचण वारा आहियूं त असांखे सॼो डिटेल अॼु ॿुधाईंदव त असां सुभाणे सोचे करे ऐं तव्हांखे फाइनल सुभाणे शाम ताईं असां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं त तव्हां उन गाॾीअ जो बंदोबस्तु करे रखंदव न असांखे पहिरियों त सॼो बॉम्बे घुमणो आहे एक्चुली में हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर वग़ैरह थियो इहो सभु सिद्धिविनायक थियो हा हा इहे इहे असांखे सभु घुमणा आहिनि हा हा सई हा हा

अच्छा न न असांखे इहे ई माना इहे पॉइंट असांखे इहे मंदरनि जा इहे सभु घुमणियूं आहिनि वरी असांखे पोइ ॿिए ॾींहं ते असांखे शनि शिंगरापुर ऐं नासिक वञणो आहे शिरडीअ हा हा इहे सभु असांखे इहे पोइंटियूं ॿिए ॾींहं ते असांखे घुमणियूं आहिनि अठ सीटर गाॾी त असां असां इहो तव्हांखे सभु घर में सभु सलाह करे मां तव्हांखे तव्हांखे सुभाणे शाम ताणी तव्हांखे फोन करे सॼी एड्रेस वग़ैरह असां कहिड़ी होटल में लहूं था या छा इहो सॼो मां तव्हांखे पोइ सुभाणे शाम ताईं फोन करे ॿुधाए छॾींदीमांव

हा हा हा हा अच्छा ईअं अच्छा माना राति उहो बि गॾु असां सां हूंदो त पंज सौ रुपया हुननि जी चार्ज अथनि अच्छा ईअं त बाकी पोइ रहण जो असांखे बंदोबस्तु उहे असांखे कीअं एॾी वधीक ख़बरचार कान्हे का होटलूं वग़ैरह कीअं कहिड़ियूं सुठियूं आहिनि या छा सोइ इहो सॼो ॿुधाए सघंदव न

अच्छा ईअं हा हा उहो असां भरींदासीं बराबरि असांखे न अठ ॼणा आहियूं असां अठ ॼणा आहियूं ॾींहं जा अच्छा हा हा चारि ॾींहं यका ई खणंदासि न चारि ॾींहं हा ईअं महा महाबलेश्वर हा हा महाबलेश्वर महाबलेश्वर वेंदासीं हा अच्छा ईअं त सुठी आहे न जॻहि ईअं पोइंटियूं सभु सुठियूं ई आहिनि न हा हा उन्हनि तव्हांजी जाम तारीफ़ कई हुई भाइ जाम सुठे नमूने घुमाईंदव कंदव इनजे करे असां तव्हांखे ई फोन लॻाई आहे कि बाबा असांखे सभु सुठे नमूने थी वञे जीअं सुठो लॻंदो त असां बि ॿियनि खे ॿुधाईंदासी कंदासी वधंदो पाण तव्हांजो बिज़निस इहो

सुठो सुठो हा असांखे फैमिली आहियूं न त फैमिली जे हिसाब सां ई माना सुठो ड्राइवर ई हुजण खपे कीअं सॼो ॾींहुं गॾु हूंदो ऐं माना रवंदो बि उहो माना उन साइड असांखे उते गॾु उन सां ई गॾु करणो पवंदो इनजे करे कि उन सुठो ई वठी ॾिजो असांखे अच्छा अच्छा ईअं ठीकु आहे न न ॿ जेंट्स आहिनि ऐं बाकी छह खनि लेडीज़ आहियूं उहो हिसाबु आहे इनजे करे लेडीज़ वधीक आहियूं न इन करे चऊं त माना इन करे ई माना कीअं माण्हू सुठा हुजनि ऐं असांखे माना कीअं जेकी बि होटल वठी ॾियो उहा सुठी हुजे पॉश हिकदमि माना कीअं ॾिसो ॿार इन सभु लेडीज़ छह ॼणा ई आहियूं जेंट्स खाली ॿ ई आहिनि इनजे करे चऊं था न सुठी काई हुजे हा हा ओके ओके ठीकु आहे भैया मां इहो सभु सलाह करे सुभाणे शाम ताईं मां तव्हांखे फोन कयां थी बाकी जेतिरो थी सघे तव्हां बि डिस्काउंट ॾियण जी कयो भाई हेतिरा चारि ॾींहं यका ई वञूं था त थोरो घणो हिसाब सां ठीकु आहे ठीकु आहे जय श्री कृष्ण